हमर क्षेत्रमे अनेको पाबनि हैए जकर विशेषता उपयोगिता नाम मान्यता बहुत अलग अलग यऽ हमर क्षेत्र धार्मिक पाबनि लए ही मानल जाइ छै जकरामे होली छै मकर सङ्क्रान्ति छै दशहरा छै दीपावली छै दुर्गा पूजा छै अनेको प्रकारके एहेन एहेन पाबनि होइए जेकि धार्मिकसँ जुड़ल छै जकरामे नाम होली भेल एकर बाद अहाँके दीपावली भेल दशहरा भेल दुर्गा पूजा भेल छठि भेल से सभसँ बड़का धार्मिक पर्ब यऽ हमर सभके एकर सभके तऽ होलीमे जेना भेल होलीमे हमसभ रङ्ग ग़ुलाल अबीर सभसँ खेलै छी एकदोसराके रङ्ग लगाबै छी जकरासँ हम आओर होलीके साँझमे हमसभ बड़ बड़ों सँ अपनासँ बड़ासँ हम आशीर्वाद लै छी एकर विशेषता इएह यऽ कि ई दुनू के एक होली एक एहन त्योहार यऽ जे दुनू के एक दूसरा सँ रिश्तामे जोड़ै छै फिर दशहरा आ आबै हमरा सभके दशहरामे तऽ हमसभ माँ कालीके पूजा करै छी जकरामे सभ एक जाम गाममे इकट्ठा होइ छियै जतऽ जतसँ दूर दूरमे सभ रहैए ओतऽसँ आबै छी भेँट घाँट इकट्ठा होइ छी बहुत ही धूमधामसँ एकरा मनाबै छी दस दिन तक पूजा करै छी छठि जे कि हमरा सभक महापर्व यऽ चारि दिन तक हमसभ मनाबै छी छठि मनाबै कऽ लियऽ हमर माइ सभ खरना करैए तकर बाद कद्दू भात होइ छै कद्दू भात होइके बाद साँझका अर्घ होइए भोरका अर्घ होइए ओकर बाद हमर माइ सभ कुछ खाइ छै मुँहमे बेटाके लिए उ परब करल जाइ छै एना नहि कि बेटेटाके लिए सभके लिए छठि होइए सभक लिए मनायल जाइ छै बेटा रहै बेटी रहै सभके लिए इएह विशेषता छै